हेल्ल' ओइ आब' आं बेंगलनिफ्राय फैदोंमोनहाय क'क्राझाराव थांनो नागिरदों आं ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय माबायावहाय आं भुटान आव थांनो नागिरदोंमोन नों गोदो जौ गोजा बेनिफ्राय माबा नारें खमला लायोमोन होनलाय आब' खोनादों बबे बबे लामाजों थाङो बाल आब' आंबो थांनो गाबोन मा गारिजों थाङो ओमफ्राय भुटान आव ए आं थांफेरथाराखैहाय आब' आं बेंगलनिफ्राय आंबो रोङाहाय रोङैखायनो बबे गारिजों थाङो आंबो बेंगलनिफ्राय दिनैसो फैदोंनालाय मा आङो क'क्राझाराव थांनानै तिनालिसिम फैगोन तिनालिनिफ्रायनो गाखो लांनो होनदोंमोन ए ए ए ओमफ्राय बास थाङोना मा थाङो ए बास दंखायो बेवहाय ए ए ओमफ्राय मा लायो गेट आवलाय ए ए आं थांफेरथाराखैहाय बिदिनो मा मा जाति दं भुटान आवलाय हा मा मा जाति दङ मा ए मा मा फन लाबोयो नोंसोरलाय आं थांफेरथाराखैनालाय आब' ए ओमफ्राय जौ गोजाखौ लाबोनो हायो आरो गेट आव हमा खमलाजों लानानै फैफानांगौ ए आं थांफेरथाराखैबा बोरै रोंलायखो ओमफ्राय गेट आव हमा आरो गेट आव हमा ना हमो ए बानानैसो लाबोनांगौ ए आयु बोरै बानानै लाबोनांगौ जाखो आं बाफेरनोबो रोंबायबायाखै बाफेरा आङो जेबो आयै सियाबो नै आं फिसा आं आं जोमग्राखौबो फिसासो लाबोदोंलाय बेरायनो फैनाय बेंगलनिफ्रायसो बोरै लाबो बावनोसै आंलाय दाना

आं जौ गोजाबो लाबोनो सानदोंमोनहाय फाननो जोंनि बेंगलाव लांनो थालायाव आयु नुगोनखोमा नुयोबालाय ए हमोबा ओमफ्राय थाखा लाखियोना मायो गेट आवलाय हमोबालाय आयु बेसे बेसेथो लागोनफालाय हमनो मोनबा

ए जौखौसो हमो आयु बुबाय बायगोनसो नामासै मानसिखौबोलाय बुबायबायो बुयोबो नामा आयु थाखायाबो बुरजा गैयाहाय आंबो ए आं माबा थाखाखौबो बुरजा लाबोयाखै ओरैनो क'क्राझारावल' फैनायमोन नालाय दा ओमफ्राय बे माबा आयु लोंनानै फैनानै ओमफ्राय गेट फोरावलाय लोंनानै फैनानै गेटफोरावलाय हमा आब' आयु आनदाज मोनगोनखोमाहाय आनदाज मोना बे बुजाबायनो गिलाय लाङो आं ए सिनाया होनबालाय गय मिस्टि पानफोर ए गय मिस्टि पान फानोना फाना आयु होनबालाय काप नैसो लोंनानै फैनांगोनसिगोन आब' औ लाबोनो हायाबाबो आयु नाबो मोनो ओमफ्राय पिस मोनसेयाव बेसेबां बेसेबां लायो नाफोरालाय जेनेबा नाफोरा जाबा पिस आव बेसेबां लायो नङा नाफोरा होनदों आं पिस मोनसेयाव बेसेबां लायो जौजों जाबा बेदरालाय ए क'क्राझारावबोथ' दामथारहाय प्लेट आवनो फन्सास थाखा गाहाम औ औ होनबालाय औ आं अमा जाया नाखौनो सनैसो जाबोनोसै आं क्वाटार मोनसे लोंनानै फैनोसै बेरायहैनाय बेनिफ्राय नारेंखमला एसे लानानै फैनोसै आं होनबालाय औ नङा खमलाफोरखौ मोनोबा खमलाफोरखौ मोनोबा लाबोफानोसै एसे खमलाखौ लानानै फैनोसै आं ए ए गंगारफोर लाबोयोना नेपालिफोर लाबोयोफालाय जेनेबा खमलाखौ गंगार लाबोयो गंगारफोर मा मा जातिया लाबोयो गंगारआ ना नेपालिफोरा लाबोयो होनदों आं आब' गंगारफोर ए आयु आं हारसानिबो रोंजोबाहाय माबोरै माबोरै रायज्लाय नांगौ आब' माबोरै माबोरै होननानै बिनांगौ दे औ